हेलौ औ मादै रुपालिमोन ना ए आङो नोंसिनि गामिनिनो रैमालि औ दखान खुलिदोंना खुलियाखै मादैआलाय आङो माबा बानायगौमोनहाय खोमानि स'ना बानायगौमोन आङो बै गोदोनि स'नाफोर दंमोन ना मा मा नाममोनलाय मादै गोदोनि स'नाफोरनि नामा ए ओमफ्राय बेसे बेसे टला थांगोनथाय बेफोर स'नाखौ बानायबा ए सय ए सय आनानियावलाय बेसे लायो मादैया बिदि बानस

बेसेथाय आं हिसाबफ्राव बारा मोनथिबावला ओमफ्राय आरो माबा लागौमोन आङो रुपानि आस्थाम रुपायालाय बेसे टला जाना दं दायो ए रुपानिया रुपानि आस्थामखौ जोंहा बिमानो लागौमोन आङो ओमफ्राय दानायाव बेसे लायो बानस गोनांना ए एसे खमायजाया औ औ दे दा आरो दाफिनगोन मा होनो बै बैसागोआवबो आदानि हाबानि दङ ना बे आरो बाजैनि थाखाय सेन गोदोनानि सेन दाबावगोन दायो स'नाया बेसे टला जाना दंथाय

टलासेयाव बिदिनो स

खमायगोनदां बिसिमसो औ दे होनबालाय मादै आङो गाबोन नङाबा संफोर जोंहा बिमाखौ लानानै नोंनि दखानआव थांगोन बानायनो खुलि खुलिखागोनदा समफोरबो बेसे फुङाव खयथासोआव खुलियो ए दे होनबालाय मादै दोनसै दे